हम हम लोग जो हैं जाए हम लोग जौनपुर जाते हैं वहाँ जौनपुर को चौकिया धाम जाते हैं वहाँ माता रानी का दर्शन करते हैं और अरे घूमने जाते हैं और सई नदी भी जा सई नदी के हम लोग वहाँ भी गए है घूमने के लिए और कल वहाँ हो जौनपुर में चौकिया धाम है और वहाँ मंदिर भी है वहाँ जाते हैं वहाँ और फिर अरे वहाँ सई नदी है वहाँ घूमने के लिए हम लोग गए मौर दर्शन करने के लिए गए और खिला धाम वहाँ है वहाँ गई और जौनपुर में हमको इमरती बहुत अच्छी लगती है इमरती खाती हूँ ओहाँ लेके हम लोग खाए और ओहाँ का हमको अरे चौकिया ओहाँ के जौनपुर का वहाँ का हमको बहुत अच्छा लगा इमरती बहुत अच्छी लगी वहाँ के इतना अच्छा मिठाई बनती है और वहाँ का घूम वहाँ का घूमने के लिए इतना अच्छा वहाँ लगा हम लोग घूमने गए पॉल्टीकनिक हम लोग घूमने गए और हम हम लोग दर्शन करने के लिए गए और बच्चे के ले कर वहाँ तक हम लोग घूमने जाते हैं पूरा फैमली से गए हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ मंदिर जाने जाने के लिए मैं मैं जो है हँ मैं वहाँ से घूमने क लिए गई फिर वहाँ से घूम कर वहाँ सई नदी गई सई नदी से फिर ये हम लोग वहाँ आए